دہلی میں سینٹرل دہلی میں دو طرح کے دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل ہوتے ہیں ایک پرائیویٹ ہوتا ہے دوسرا سرکاری ہاسپٹل ہوتا ہے سرکاری ہاسپٹل میں ہر طرح کی فیسلٹی ہوتی ہے اور فری میں علاج ہوتا ہے ہمارا اس میں ہر طرح کی ایمبولنس وغیرہ سب کچھ ہر چیز اس وہاں پر مشینیں وغیرہ سب ہوتی ہیں ہمارا علاج اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور دوائیاں بھی وہیں سے ہاسپٹل سے مل جاتی ہیں ٹیسٹ بھی ہمارے وہیں ہو جاتے ہیں اس لیے ہمارے صحت کہ کے لیے جو ہے بہت بہتر سرکاری ہاسپٹل رہتے ہیں اور کلینک بھی ہوتے ہیں انجیکشن وغیرہ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں ہر طرح کی سہولت جو ہے سرکاری ہاسپٹل میں زیادہ ہوتے ہیں اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں پیسے بھی لگتے ہیں لیکن جس طرح سے کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی